पूर्णियाँमे स्वास्थ्य सेवा जे छै ने ओ पूर्णियाँमे पूर्णियाँमे छै हँ लेकिन ओकरोमे मतलब ढेरी किछु सुविधा यऽ जेनाकि भेलै कि ऑक्सिजन ऑक्सिजन रऽ डिब्बा जे रहैए ऑक्सिजन ककरो जरुरी यऽ ऑक्सिजन तऽ तुरते सुविधा आरो मतलब रहैए अचानक रोड एक्सीडेन्ट या फिर कॉलेजोमे ककरो खराब हो जाइए या फिर केनाहो मतलब कोनो कामकर्ता आदमी बेहोश हो जाइए गिर जाइए डॉक्टर ओतऽ लए जाइ तऽ ढेरी सुविधा अछि आरो ओकरो जे सुविधा अछि ने मतलब बहुत अच्छा अच्छा सुविधा देले अछि चिकित्सामे आओर तऽ हॉस्पिटल सनि अच्छे अच्छे सुविधा अछि लेकिन ओकरा मतलब जल्दी थोडासँ लेटसँ एम्बुलेन्स आबैए लेकिन आबि जाइए एम्बुलेन्स मतलब टाइमे पर पहुँचि जाइए ओकर बाद फेरो तुरते ओकरा लएके जाइए चिक्तिसा तुरते ऑक्सिजन भी साथमे लेएके आबैए सभ किछु साथेमे रहैए तुरते लागि जाइए हो जाइए आओर मतलब डॉक्टर ओतऽ जे सुविधा यऽ एकदम मतलब अच्छा अच्छा डॉक्टर भी एकदम पढ़लो लिखलो डॉक्टर एकदम मस्त मस्त जे डॉक्टर देलए मतलब डॉक्टर डाक्टरो तऽ पोस्टेड अछि ओना एहिठाम एक ने एक आओर बात भेलै नर्स नहि नर्स नहि रहए भी अच्छे अच्छे मतलब तुरते अच्छासँ सेवा करैत छै अच्छा तुरते जे नहि जाए तऽ इमर्जेन्सियेमे घुसा देइ तुरत मतलब रोगीके देखि तुरते बता देइए कि मतलब कि भेलै एन भेलै ओकरा केना ठीक हौते कहाँ कहाँ भेजना यऽ केना भेजना यऽ मतलब अपनो मतलबमे तुरते अच्छा अच्छा चीज मतलब सभ जे छै ने तुरत आओर की ओकरो सङ्गे समुदाय जे छै ओकरो जे पूरा करैए ओकरो डी एम छिकै मतलब पूर्णियाँ जे डी एम छै ने कलेक्टर ओएह ने पूरा करैए आओर ओकरो ओकरो जे मतलब कम्पाउण्डर छै ओहो अच्छे मतलब पढ़लो लिखलो बहुत जादा मतलब पढ़लो लिखलो छै बहुत छेबै करै आओर एक्सपीरियन्स भी बहुत जादा एक्सपीरियन्स तऽ नहि नहि मतलब देखिलए मतलब दवाइ तवाइके बारेमे आओर ओकरो जे चिकित्सा सुविधा चिकित्सा सुविधा तऽ छै आ देखभाल जे करैत ओ नर्स सब करितिऐ आ गार्ड सब रहितिऐ आ एम्बुलेन्स ड्राइवर नर्स उर्स साथे लएके अबैए सभ केओ साथे अबैए तऽ कोइ बात नहि मतलब ओने हो जाइए तुरते भए जाइए सेवा तऽ तुरते होइए जाइए मतलब आओर सभ किछु ओकरो जे नर्स सनि जे आओर है कि कहै छै नर्स रहैए तऽ मने अच्छासँ देख देखि लेइए आओर डिस्ट्रिक्टमे ओकरो जे सेवा जे पूरा करैए तऽ ओ पूर्णियाँ डी एम ही रहैए डी एम भी अच्छे है पहले तऽ पहले तऽ होस्पिटले बनेलै ओकर बाद शिक्षामे गेलै पहले लेकिन होस्पिटले बनेलै एहि नहि तबियत ओबियत खराब आदमीके रहलै पहिले हस्पिटले एलै एने आइ फ्लू आबि गेलै तऽ ओकरो दवाइ तवाइ तुरते उपचार रहै पूर्णियाँमे बहुत कम आइ फ्लू रहै तऽ जादा तऽ नहि है लेकिन जेकरा है ओकरा तुरते उपचार होइ जाइए मतलब तुरते ओकर इलाज हो जाइए तऽ ओकरा टेन्शन नहि है हो जाइए तुरत इलाज